دیکھئے لاک ڈاؤن کا سب کو معلوم ہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا کام کاج بند ہو چکا تھا تو لوگ ساری اپنی زندگی ساری جو دنیا تھی وہ آنلائن شفٹ ہو گئی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں بند تھے ہاں تو اس میں اس میں لوگوں نے اس دوران موبائل اور لیپ ٹاپ کا زیادہ استعمال کرا تھا کیونکہ گھر ظاہر سی بات ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے گھر میں ہی رہ کے سب کو ایک دوسرے سے انٹرٹین کرنا تھا اور اسکول بھی بند ہو چکے تھے اسکول بھی اسکول بھی بند ہو چکے تھے تو اپنی جو پڑھائی تھی وہ بھی ہم نے آنلائن آنلائن ہی جاری رکھی دیکھئے آنلائن کے اپنے بینیفٹ ہیں اپنے نقصان ہیں لیکن آنلائن کام کرنے کے اپنے بینیفٹ بھی ہیں اپنے نقصان بھی ہیں